साढ़े इद्धर जेह्ड़ा योग ऐ असें ते कदें योग कंपिटिशन च गे निं नां असें कदें योग कीता ऐ ठीक ऐ जो बी कीता ऐ घर ही कीता ओह थोह्ड़ा बौह्ता जेह्ड़ा योग सानूं पता ऐ

कदें कदें घर सवेरे सवेरे टाईम लग्गै ते असीं करी लेआ बच्चें न होंदा गै निं ऐ कोई योग बगैरा साढ़े इद्धर ग्रांऽ बिच्च बी होनी चाहिदियां स्हूलतां योगे दियां योगे दा इक दिन होना चाहिदा इ'यां रक्खना चाहिदा कि भाई इस दिन इत्थें दिन आओ सारे कट्ठे होवो लेडिस कट्ठियां होवो इत्थें योग होवे गै जां सवेर दा टाईम शाम दा टाईम ऐ जानि के लाग्गे साढ़े योग कंपिटिशन होऐ इक साढ़े ग्रांऽ बिच्च बी लोकें गी पता चलै कि एह् एह् योगे होंदे ऐ असें ते जेह्ड़े केईं टैम घर ऐ जेह्ड़ा थोह्ड़ा बौह्ता फोन च दिक्खी लेआ योग

अस दिखचै कि एह् योग बी बौह्त तरीके दा होंदा ऐ बौह्त नांऽ होंदे ऐ योगे दे जेह्ड़े सानूं अजें तक हैनी पता क्योंकि असें साढ़े इद्धर छोटे साढ़े ग्रांऽ कदें योग लग्गेआ नेईं नां कदें कुसै योगे दा कुछ दस्सेआ सानूं पता बी निं ऐ कि योग इ'यां इ'यां होंदा ऐ जेह्ड़ा थोह्ड़ा बौह्ता असें पता ऐ जेह्ड़ा ओह् सिर्फ सानूं इद्धरा पता ऐ जियां कि फोन च दिक्खी लेआ कदें कदें जां फिर असें दिक्खेआ कि अग्गें पिच्छें टी वी लग्गे दा होऐ ओह्दे बिच्च कोई योग करा दा ओह् योगे दा पूरा पता इ'यां ते सानूं कोई पता निं पर अस चाह्न्ने आं कि साढ़े ग्रांऽ बिच्च इद्धर बी योगे दा इक दिन होऐ इक दिन रक्खन एह् कि एह् दिन इत्थें योग होऐ जां फिर इत्थें कोई छोटे जेह् खु'ल्लै थोह्ड़ा जित्थें योग होंदा होऐ सवेरैं सवेरै सारी लेडिस जान योग करन पता चलै कि इ'यां इ'यां शरीर बास्तै बी अच्छा होंदा ऐ साढ़े दमाक बास्तै बी अच्छा होंदा ऐ अस अगर योग करगे साढ़ी सेह्त बी अच्छी रैंह्दी ऐ साढ़ी केईं बमारियां दूर करदी ऐ योग ते मैडिटेशन करचै इद्धर बैठियै इद्धर कोई अच्छा कैंप लाए अगर इत्थें कोई होए अस जाच्चै बैठचै गल्ल करचै कि इ'यां इ'यां होना चाहिदा अग्गें इद्धर ते योगे दी कोई स्हूलत है निं ऐ साढ़े बी इद्धर कोई स्हूरत होनी चाहिदी ऐ अस बी दिखचै कि योग इ'यां इ'या होंदा ऐ हैं सब कुछ सानूं बी इक शौंक होंदा ऐ कि अस बी योग करचै जाचै आचै अस बी पर इद्धर ते फिलहाल ते कुछ है नी ऐ जेह्ड़ी थोह्ड़ी बौह्ती सानूं जानकारी है योगे दी ओह् इयै ऐ कि फोन च दिक्खी लेआ जां फिर किसे ने सानूं सनाया निं सानूं पता गै निं ऐ कि योग कि'यां कि'यां करदे ऐ थोह्ड़ा घर कदें कदें सवेरे उट्ठियै टाईम लग्गै ते करी लैन्ने आं नेईं टाईम लग्गै ते नेईं करने आं पर अस चाह्न्ने आं कि इद्धर साढ़े ग्रांऽ खुल्लै ताकि अहें बी इंट्रस्ट कन्नै बड़े शौंक कन्नै अस बी जाच्चै ताकि अस योग यूगा करचै बाकी जिसले जाह्गे फिर उद्धर योग करगे चार मतलब कि सेह्त बिच्च बी किन्ना फर्क पैंदा ऐ योगे नाल सेह्त बी अच्छी होंदी ऐ साढ़ी दमाक बी अच्छा होंदा ऐ सानूं कोई बी अगर कोई प्रॉब्लम होई दी ऐ जियां कि कोई सिर दर्द होआ दी ऐ अगर अस योग करगे सानूं फर्क पैंदा ऐ अगर कोई चीज़ जियां मतलब कि कोई साढ़ी दमाक च बुरे बुरे ख्याल आंदे ऐ अगर अस योग जां मैडिटेशन करगे ओह्दे बिच्चों बी बड़ा जादा फर्क पैंदा ऐ कि सानूं एह् करियै अस साढ़े दमाक चो सब कुछ निकला दा दमाक इकदम मतलब शांत होई जंदा ऐ योगे नाल सुनेआ कि अस चाह्न्ने आं कि साढ़े इद्धर ग्रांऽ च बी खु'ल्लै अस जाच्चै योग करचै सब कुछ दिखचै कि केह् होर सानूं एह् मेन कि एह् पता चली जाए कि योग होंदा केह्ड़ा केह्ड़ा ऐ शरीर शरीर च किन्ना फर्क पैंदा ऐ योगे नाल शरीर कि'यां कि'यां चलदा ऐ कि'यां कि'यां लोग दिखदे ऐ कि इ'यां अगर जिसलै मतलब बाह्र चली जाओ ओह् लोग डेली उट्ठियै योग करदे ऐ उ'नें पता ऐ कि एह् एह् योग होंदा ऐ एह् एह् योग करदे ऐ इस योगे दा एह् एह् नांऽ ऐ सानूं ते फिलहाल इन्नी गल्ल दा पता गै निं ऐ सानूं सिर्फ इक दो योगे दा पता ऐ ओऽम बिलोम होई गेआ कपाल भारती होई गेआ जां फिर इ'यां थोह्ड़ा बौह्ता पता ऐ कि सानू एह् एह् योग एह् एह् योग होंदा ऐ फिलहाल सानूं इन्ना जादै कोई आक्खै कि पूरी पूरी योगे दी नालेज ऐ मोदी जी होरें उ'नें इक्की जून जुलाई शायद हां योगे दा इक दिन रक्खेआ ऐ पर साढ़े इद्धरा गै कोई लाग्गे कोई चीज़ होऐ लाग्गे कोई ऐही खुल्लै कि ताकि अस बी जाच्चै उद्धर सानूं बी पता चलै कि हां योगे इन्ने करीब इन्ना मतलब इन्ने किसम दे होंदे ऐ एह् एह् योग होंदा ऐ एह् एह् इ'यां टाईम दा होंदा ऐ एह् सानूं पता चलदा कि चलो एह् ठीक ऐ अस असें बी चाह्न्ने आं कि सानूं इ'यां इ'यां मतलब योगे इस तरीके दे होने चाहिदे अज़ें ते फिलहाल इ'यां इक अद्ध इक य़ोगे दा पता होग ओह् बी अस करचै ते करचै नेईं तकचै ते नेईं करचै टाईम लग्गै ते कीता नेईं कीता टाइम लग्गै ते नेईंं कीता जानि के अस जाच्चै टाइम दा योग करचै साढ़ै इक रुटीन बनी जाए साढ़ै इक आदत बनी जाए कि अस सवेरै उट्ठियै उट्ठियै कि सानूं इद्धर जाना ऐ इन्ने बज़े उट्ठना ऐ ते इन्ने बज़े असें जाना ऐ इन्ने बज़े असें योग स्टार्ट करना ऐ जे साढ़े इद्धर लाग्गै कोई खोह्ल्लै ते उत्थें असें मतलब कि सारे जाच्चै कि साढ़ा टाईम टेबल बनी जंदा अच्छा एह् टाईम टेबल बनने नाल केह् होंदा कि साढ़ी सेह्त बिच्च बी फर्क पौंदा सानूं दिक्खने ओह् बी अच्छा होंदा कि एह् बी अच्छा होंदा कि असें बोलचै कि ओह् दिखचै कि नेईं नेईं एह् असें उट्ठना ऐ हून सानूं इक आदत बनी ऐ साढ़े इक मतलब कि अच्छी खुशी मिलै कि असें जाह्गे बच्चे दिखगे कि इ'यां असें जाना साढ़े बच्चे बी सानूं दिक्खियै एह् करङन कि नेईंं मम्मा पापा जा दे ऐ योग करा दे ऐ फिर उ'नें बी इस तरीके दी आदत पैनी ऐ कि योगे बास्तै सानूं किन्ना फायदा होंदा ऐ अस उ'नेंगी बी दसदे ऐ कि बेटा एह् एह् योगे होंदे ऐ योग इस तरीके दा होंदा ऐ योगै कन्नै एह् एह् मिलदा ऐ एह् एह् शांति मिलदी दमाक शांत होंदा दमाक इ'यां होंदा दमाक बधदा फिर बच्चें दी पढ़ाई बिच्च बी अच्छा असर होंदा कि जिसलै बच्चा पढ़ा दा होग पढ़ाई कन्नै बी बच्चे दे दमाक च असर होंदा ऐ योगै नाल बच्चे दा दमाक तेज़ होंदा ऐ शरीर खुलदा ऐ ताकत मिलदी ऐ हर बच्चा इक खुश रौंह्दा ऐ खुश रौंह्दा ऐ बच्चा कि बच्चा बच्चा खुश मतलब बच्चा इक मतलब ओह् जल्दी उट्ठे गा करेगा जिसलै जाएगा उद्धर दिक्खेगा कि मेरा इन्ना टाईम लग्गना ऐ मम्मा उं'दी बी इक रोटीन बनी जानी ऐ जल्दी उट्ठने दी टाईम टेबल बनी जाना टाईम टेबल दा इ'नें उट्ठना ऐ उट्ठियै योग करना ऐ उ'नें योग करना ते ओह् दिक्खियै फिर उ'नें ओह् योग एह् बाकी ते सानूं पता गै निं ऐ साढ़े ग्रांऽ बिच्च बी ओह् होना चाहिदा कि योग खुल्लना चाहिदा योग होना चाहिदा अस बी दिखचै कि एह् एह् किसम दे इन्ने इन्ने टाईप दे योगे होंदे ऐ अस करचै करियै अस दिखगे सुनगे सानूं बी पता चलना कि इ'यां इ'यां होंदा ऐ